हैलो बाबु जी राम राम ठीक ठाक तुस सनाओ बस ठीक ठाक होर चलचै बाबा सिद्ध गौरिया दे सिद्ध गौरिया दा प्लॉन बना दा इंया य़ाद करा दा बाबा सिद्ध गौरिया गड्डी जादी साढ़े पिंड दा जा दी ऐ मेटाडोर आं जानी ऐ परसों जानी ऐ गड्डीजन्ने आं कोई दपैहरीं इक्क बजे कन्नै आहो जन्ने आं ते कन्नै मत्था टेकी ओड़ने आं बाबा दे कन्नै बाबा दे टूर आये दे पंजाब दे टूर आये दे बड़ी जगह दे टूर आये दे हून आं आई जाना अगर परसों जाचै ते दौ तीन दिन बाद आई जाना ते घुम्मी घाम्मियै दर्शन करियै आं नेईं नेईं होटल बाबा दे उत्थें बड़ी जगह बनी दी ऐ रूम दी फेस्लिटी फ्री खाना लंगर दा फ्री आं ठीक ऐ जै बाबे दी